आने जाने के साधनों के होने से हम यात्रा करने में बहुत ही सुगमता और सुलभता महसूस करते हैं और इससे हमारी ज़िन्दगी पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा है आज हम देश के हर हिस्से में बिना किसी झिझक के बिना किसी परेशानी के बिना किसी समस्या के आसानी से आ जा सकते हैं पहले यही यात्रा करनी हो तो हमें बहुत सोचना पड़ता था और बहुत पहले से प्लानिन्ग करनी पड़ती थी लेकिन अब चूँकि हर जगह के लिए बहुत अधिक मात्रा में उपलब्धता है इसलिए हमारी ज़िन्दगी पर भी बहुत फर्क पड़ा है और हम कहीं की भी यात्रा सोचने के बाद आसानी से कर सकते हैं पहले यह था कि हम सोचते थे लेकिन कैसे होगी क्या होगी इसको सोचने में हमारा समय जाता था और हम यात्रा कई बार कर भी नहीं पाते थे पहले सिर्फ हमारे पास कुछ बसें थीं और रेलगाड़ी थी जिससे कि सीमित स्थानों पर आना जाना हो पाता था और वह भी काफ़ी पहले से यदि हम कोशिश करते तभी हमें वह प्राप्त होती थी आज की तारीख़ में यदि हम सोचें कि हमें कहीं भी जाना है तो हम तत्काल कुछ न कुछ व्यवस्था कर सकते हैं और जा सकते हैं इसमें कोई समस्या हमें आती नहीं है पहले सिर्फ दो या तीन चीज़ें थीं आज की तारीख़ में कारों की व्यवस्था हो गई है ओला उबर जिसके कारण हम कहीं भी किसी भी शहर में रहें हमें वहाँ पर घूमना हो वहाँ से बाहर जाना हो तो हमें समस्या नहीं आती बाकी फ्लाइट्स की सुविधा बहुत बढ़ गई है पहले बहुत ही सीमित स्थानों पर जाने के लिए यह होती थी और वहाँ जाने के पश्चात हमें अन्य साधनों के ज़रिये अपने गन्तव्य तक जाना होता था लेकिन अब वह वाली बात नहीं है अब छोटे से छोटे शहर में भी हमें फ्लाइट की सुविधा मिल जाती है जिससे कि हम जा सकते हैं दूसरा रेलगाड़ियों की भी काफ़ी फ्रीक्वेन्सी बढ़ गई है जिसके कारण कि हम कहीं भी आ जा सकते हैं कोई समस्या आती नहीं है दूसरा आजकल मोटर बाइक़ से भी हम काफ़ी जगह जा सकते हैं चूँकि रास्ते काफ़ी अच्छे क्वालिटी के बन चुके हैं जिससे कि हम आसपास के स्थानों तक जा सकते हैं अब तो लद्दाख तक भी लोग मोटर बाइक़ से जाने लगे हैं तो ये सुविधाएँ काफ़ी बढ़ने से अब हमारी ज़िन्दगी में कहीं भी यात्रा करना हो तो आसानी से हम कर पाते हैं और ज़िन्दगी का जो स्तर है यह भी ऊँचा उठा है